उन्दै हारिफोराबो हारिमुवारि हुदाफोरखौ गोख्रोङैनो फालियो बयहाबो हारिमु फालिनायाव बादा थाया बेखायनो जों उन्दै गेदेद हारिमुवारि फोरबोखौ गासैबो ज' ज' फलिनायासो गोनांथार होननानै आं सानो हारिमुवारि खान्थिफोरनि सायाव जोंनि हमथानायखौ गुरै खालामनायनि बेलायाव जोङो हारिमुवारि खान्थिनि बेलायाव जोङो बांद्राय हारिमुखौ बोरियाव लानो नाङा मानोना गोख्रों हारिमुखौ गोख्रों खालामनायासो जोंनि थांखि जानांगौ बेखायनो उन्दै गेदेद फाराग लायाजासे गासैबो थाखोनि मानसिफोरा हारिमुखौ हारिमुआव नांथाबनानै गाव गावबागावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाया गोनांथार होननानैसो आं सानो बेखायनो हारिमु सिबिनायाव हारिमु फालिनायाव गासैबो थाखोनि सुबुंफोरा उन्दै गेदेद सानालासेनो बयबो जे ज' ज' हारिमु फोथांनानै लाखिनायाव बाहागो लानांगौ होननानैसो आं सानो